जोंनि गामियाव दा आं आंखाल नुनायबा रांखावरि आरो अखानि आंखालखौ नुनो मोनदों आरो ना अखा गैयैनि थाखाय गोबां सुबुङानो आगु बे आबादफोरखौ मावनो हायै जादों मानोना आबाद मावनो थाखाय नोङो दैनि गोनांथि जायो आरो दैफोरखौ साफ्लाय खालामनो थाखाय गामियावहाय गोनांथार नांगौ जानाय जनथ्रफ्रा गैया जायनि थाखाय गामिनि सुबुंफोरा दुखुवाव गोग्लैदों आरो जिंगायावहाय माबोरै आबादफोरखौ थाब मावनो हानो होननानै अखा हायैनि जाहोनावनो हाफोरा रानस्राव जाजोब्बाय आबादफोराबो मावदोंब्लाबो मोजां जाला आरो जायफोर आबाद मावनानै माबानानै आबाद फानहैनानै रांखावरि थायसे थायनै खामायोमोन बिसोरबो खामायनो हायै जानानै फैदों जायनि थाखाय गोबां रांखावरिनि जेंनाफोर नुनो मोनदों आरो ना जोंनि गामिफोरनि सुबुंफोराव अखानि आंखालनि थाखायनो बायदिसिना खामानिफ्रानो जाफुंजोबनो हायाखै आरो बिसोरो दुखु दाहा जानांदों बेनि थाखायनो